हैलो आप राजधानी होटल से बोल रहे हैं अहाँ राजधानी होटलसँ बाजैत छी मतलब अहाँके हम एतेक मतलब सामान मँगबैत छी होटलसँ सब्जी मँगबैत छी दालि मँगबैत छी सब्जी मँगबैत छी तऽ अहाँ मतलब एतना छूटो नहि देलहुँ कोनो छूट नहि देलहुँ जेकि हम अहाँसँ सभचीज भोजनके मँगबैत छी आओर अहाँके सस्तो रहैत छै अहाँ अपन जगहके पासके सभ रेस्टोरेन्टमे अथिके कम करैत छी जेकि हम खाना मँगबैत छी तऽ रेस्टुरेन्टेसँ खाना मँगबैत छी कत्तेक बढ़िआँ खाना दैए छूटो दैए रेस्टुरेन्ट छूट दैए अभी अहाँ खानामे उतना साल भरिसँ मँगाए रहल छी अहाँसँ ई राजधानी होटलसँ तऽ अहाँ की कहैत छै छूट नहि देलहुँ एतना कम मतलब एतना महँगा देलहुँ की कहैत छै जे कि अहाँके सभचीज अहाँके ओतयसँ मँगबैत छी साग मँगबैत सब्जी मँगबैत छी मतलब होटलके जतेक